असांजी बैंकिंग क्षेत्र में सरकार जी तर्फ़ां इलाही सुठी सुठी योजनाऊं अचनि थियूं जंहिं सां हरु माण्हू पंहिंजी कुझु न कुझु नंढी वॾी बचति करे पंहिंजो भविष्य उज्जवल करे सघंदो आहे ख़ासि करे इन्ही लाइन में एल आई सी कंपनी इलाही अॻिते आहे ऐं उहो हरु माण्हू जो ध्यानु रखे थी की कंहिंजी केतिरी बचति आहे केरु केतिरो इंवेस्ट करे सघंदो आहे इहो हरु माण्हू लाइ हिकु ज़रूरी सुठो प्रयास आहे